ध्यान दशसऽ पंद्रह मिनट ध्यान करै छी अपन भगवानके आ ध्यान करैके बाद बड़ा आनन्द लागैया आ बड़ा आनन्दित रहै छी एकाग्र रहै छी बड़ा नीक यऽ योगाक सङ्ग ध्यानो होबाक चाही अभ्यास बड़ा नीक रहै छै आ एकाग्रचित्त लागैया जे मन एकदम शांत रहैया कनी देरो करै छी बड़ा नीक लगे छै